جب ہم ڈرائنگ بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے اُس میں كچھ نہ كچھ كمیاں رہ جاتی ہیں اور ڈرائنگ جب بن جاتی تیار ہو جاتی ہے تو اُس كے بعد میں اُس كو بغور دیكھتے ہیں اور اُس میں غلطیاں تلاش كرنے كی كوشش كرتے ہیں چند جو غلطیاں نظر آتی ہیں تو اُن كو درست كر دیتے ہیں آ لیكن ظاہر بات ہے جب كوئی شخص كسی كام كو كرتا ہے خوب دلچسپی كے ساتھ ذاتی طور پر ذاتی دلچسپی سے كرتا ہے تو وہ اُس كام كے تئیں جب وہ كام كرتا ہے تو اُس كام كے تئیں اُس كی خوب اُس كی خوبی كے تئیں اُس كی جو اُس كا جو نظریہ ہے اُس كی جو عقل ہے وہ محدود ہو جاتی ہے یعنی اُس كو اُس كو اُس میں غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں لیكن ہمارے ساتھ ایسا رہتا ہے كہ ہمارے گھر میں اور آ ہمارے گھر میں ہماری بہنیں ہیں جو ہمیں مطلب اُس میں غلطیاں نكال دیتی ہیں مشورہ دیتی ہیں اور حتیٰ كہ میری ماں میری والدہ بھی اُس میں مشورہ دے دیتی ہیں كسی طریقے كی كمی كا كسی طرح کی اور کسی كسی چیز كے جوڑنے كا ایڈ كرنے كا جس سے اور وہ خوبصورت نظر آ سكیں